सर नमस्ते अरे साहब हमारे गोड़े में दर्द ह अरे गाठे गाँठ तो दर्द है साहब अरे हाथों में तो गाठे ना है तो दवाई जी नहीं आपे के सब सलाह लेते पूछत हई जे अब दवाई मिल जाई ना

जी जाँच अब लिखत तब ना

अच्छा जी हेमा अरे बीमारियों तक गाठे गाँठ दर्द है गोर में सूजन है आँख से लऊकत नहीं डॉक्टर साहब आ हरदम सर में दर्द रहा है ना

ना अच्छा तो साहब परहेज़ उरहेज खान पान का परहेज़ डॉक्टर साहब अच्छा सर ई बाइये से हुई थ रोग बाइये से ही रोग होता है ना अच्छा

अच्छा डॉक्टर साहब ई हमन के तो किसान आदमी हई जा तनके में एई घामे में जात हई कि जाए के बा लवए तो खर्चा तो साहब ढेरे बइठी ए माना अच्छा साहब काउनों एकर खान पान का परहेज़ मतलब दूध मंट्ठा दही ना खाइके होई हाँ